आं दिनै नैबे बाथ्राफोरजों जथाइ बाथ्राफोरजों आङो जि हायो आरो खावलायदों जोंनि दानि गामि गेजेराव बा सहराव थानाय जायफ्रा बेमार ओंखारो बे बेमारफोरनि थाखाय आङो एसे बुंनो हासथायदों अननानै मोजाङै खोनासङोब्ला बोथोरजों बेमारा जायो गोलोम बोथोराव गोजां बोथोराव बेमार जायो दा गोलोम बोथोराव जोंहा बांसिन मा जायो जोंहा मेलेरिया इनफेकसन जायो आरो मेलेरिया इनफेकसन जायोला जोङो नायनांगौ मेलेरिया नंगौना नङा बेखौ नायफिननानै जोङो बेखौ ट्रिटमेन्ट लानांगौ बिखौनो आं होनदों दिनै दा मेलेरिया होननानै गोदाव सोराव मुलि बिजि मुलि जाब्लाबो जाया नाथाय बिखौहाय ब्लाड टेस्ट मेलेरिया नंगौना नङा खालामनानै बेखौ सिखिदसा खालामनाया मोजां आरो बेजों बे जाबाय दैज्लां बोथोरनि लोमजानाय बे जाबाय बे दैज्लां बोथोराव बांसिन मेलेरियायानो आख्रम'न खालामो बिनिखायनो आं खोनथादों आंबो एसे फरायनाय मेडिकेल फरायनाय हिसाबै बेखायनो दा जोंनि बे बोथोराव बि समाव दा मेलेरिया खम जाबाय थांनाय बोथोरनि समा दैज्लां बोथोरमोन दैज्लां बोथोराव गोबां गोबांथार मेलेरियाजों टायफयड जानाय नुजादों आरो बेयाव गोबांथार मेलेरिया जानायजों लोगोसे टायफयडनि सिखिदसा खालामनानै गोबां मानसिफोरा हामना दोङो ओमफ्राय दा बि बोथोरा बुंनो थाङोब्ला गैलिया नाथाय दा गोजां बोथोर सफैबाय गोजां बोथोराव जोंनि हालोदा दस्रा जागोन खारन दानि गोजां बोथोरनि हालोदाव ओरैबादि जागोन एफा एफा गगा मोनगोन ख्रेब ख्रेब गुजुगोन बिदि एसे एफा एफा लोमजागोन ख्रेब ख्रेब गुजुगोन बिदिनो एसे खर' सागोन मोदोम आथिं आखाइ सागोन बेखौहाय जोङो एफा एफा गुजुनायखौ लोमजानायखौ बेखौ जों होनो इनफ्लुएन्जा बा फ्लु बे फ्लुखौहाय जोङो हमनो हानानै जोङो नायनानै जोङो बेखौ सिखिदसा खालामनांगौ खारन फ्लुखौ नायोब्ला जोङो नुनो हायो बे गुजुनाय गगा खर' सानाय मोदोम सानाय जायो बेखौहाय माबोरै सिखिदसा खालामनांगौ बेखौहाय जोङो बेखिनि दानि हालोद दैज्लां बोथोरनि सिखिदसाजों बे मिलाया नाथाय दानि गोजां बोजोरनि सिखिदसाया दस्रा जानांगौ आरो गुजुनाय गगा मोननाय आरो गोजांनाय गुसु मोनबाय थानानै बारा जालांनाय नाथाय इनफ्लुएन्जा जानाय जिनिसा जुदि नोंथांमोना मोजाङै सिखिदसा खालामाब्ला बिनिफ्राय टि बि बो क्रियेट जानो हागौ बिनिखायनो जायफ्रा इनफ्लुएन्जा जानानै निम'निया क्रियेट जायो निम'निया क्रियेट जानायनि उनाव मोजां सिखिदसा मोनाब्ला बे टि बि भाइरास इनफेकसन जायो बिनिखायनो बे जोंनि गोजां बोथोरनि लोमजानाया डेनजारेस आरो जायफ्रा नोंथांमोना सिखिदसा दङ बे लोमजानायनिफ्राय दानि इनफ्लुयेन्जा जानायनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना सुगार जादोंब्ला गोख्रै गोख्रैनो ब्लाड टेस्ट खालामो ना मा खालामो ड'क्टरनाव लांनानै बेखौ ड'क्टरनिफ्राय सिखिदसा खालामनानै लानाया मोजां खारन इनफ्लुएन्जा होननाय जिनिसा डेनजारेस आरो बिनिफ्राय गोबांथार क्रियेट जोनोम जायो नुजाथियो बेनिखायनो नोंथांमोना इनफ्लुएन्जानि सायाव गगा गुजुनायनि सायाव सिमफोल साननायखौ दाला गोबां मानसिफ्रा गगा गुजुनाय खर' सानाय मोदोम सानायखौ सिमफोल सानो नाथाय डेनजारेस इनफेकसन जायो बियो इनफ्लुएन्जा इनफेकसन बिनिफ्राय निम'निया जागोन निम'निया जागोन गगा जागोन गुजुगोन मोदोम सागोन ओंखाम जानो हाया खुगा गोखा मोनगोन बिबादि बायदिसिना जाय जागोन बेबायदि मोनोब्ला नोंथांमोना गोख्रैनो सोरखारि ड'क्टरफोरनाव थांनानै एसे नायजानानैब्लाबो इनफ्लुयेनसनि ट्रिटमेन्टखौ जे खालामनानै लायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बुंदों आरो बे बेमारखौहाय नोंथाङा लामा नायनो नाङा खारन बेफोरबायदि मुलि बेमार ओंखारबाय गोदोहाय बिबादिनो कर'ना बेमार ओंखारनाय बाथ्राफ्राबो बि निम'नियाखामोन नाथाय मानसिफ्रा गभर्नमेनटआ गोबांथार रं खालामदों बिसोरो मुलि गरफा गरफा होनानै सिखिदसा खामदोंमोन मोजां जायाखै गोबां मानसिफ्रा थैनांदों दा जिखि जाया जोंनि बर'फोरखौ आं खावलायदों जोंनि बिटिआरआव थानाय मानसिफोरखौ खावलायदों सोरबा गगा गुजुनाय लोमजानाय जादोंब्ला खर' सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना बेखौ लामा नायनानै थानो नाङा थाबनो सिखिदसा खामनाया मोजां मानोना इनफ्लुएन्जा आं दहाय होनखाबाय फ्लु जिनिसा निम'निया जायो निम'नियानिफ्राय मोजां सिखिदसा खामनो मोनाब्ला बियो टि बि क्रियेट जायो बेखायनो नोंथांमोना बै बुस्थुखौ बे बेमारखौ नोंथांमोना लामा नाया लाबा एसे थाब थाब सिखिदसा खामनाया मोजां